جی ہاں مجھے فوٹو گرافر بننے کا بہت شوق ہے اِس لیے کہ میں فوٹو زیادہ تر لیتا رہتا ہوں اور میں چاہتا بھی ہوں کہ میں اِس فوٹو گرافی کو بطورِ پیشہ بنا لوں اِس لیے کہ یہی میری خواہش ہے اور اِن دِنوں جو شادی چل رہی ہے سارے لوگوں کی جو شادی ہوتی ہے تو شادی میں بھی فوٹو گرافی ہوتی ہے اور اُس میں طرح طرح کے ایوینٹس ہوتے ہیں تو اُس سے لوگوں کو فوٹو گرافی کے لیے کانٹکیٹ کرتے ہیں تو اُس میں آتے ہیں فوٹو گرافر وغیرہ فوٹو کا فوٹو لیتے ہیں تو اُسی طریقے سے جیسے ہوتا ہے ہے جو شادی ہوتی ہے شادی کے موقع پہ اے دُلہے وغیرہ کا فوٹو لیا جاتا ہے اور اِسی طریقے سے نکاح کی جو رسمیں ہوتی ہے اُس وقت بھی فوٹوز اور وڈیوز وغیرہ بنائے جاتے ہیں فوٹوز کلک کرتے ہیں اور اِسی طریقے سے جو مطلب اُن میں شادیوں کے حساب سے جو اُن کے الگ الگ ایوینٹ ہوتے ہیں اُسی حساب سے وہ اپنے فوٹوز کلک کروانے کے لیے فوٹو گرافر کو وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور فوٹو گرافر آتا ہے اور اُن کے لیے فوٹو کلک کرتا ہے تو اِس طریقے سے وہ فوٹو گرافر اُن کے یہاں جاتا ہے ٹھیک ہے